ऐसे तऽ हमलोगके बहुत संस्कृति बहुत अच्छा यऽ बिहारके भारतके भारतके संस्कृति बहुत अच्छा आओर रहल बात बिहारके बिहारमे दरभङ्गा जिलामे सबसँ जादा

ओकरबाद ही शादी हुवे है और सब जातके अपना अलग अलग रीति अलग अलग रस्म अलग अलग रिवाज हुव है आओर ब्राह्मणके लिए तो खास करके अलग ही है आओर हमलोगके खुद सबसँ जादा अलग है